موسیقی ایک عالمی زبان ہے جو مختلف اقوام اور ثقافتوں میں اپنے رنگ رکھتی ہے دنیا بھر میں موسیقی کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جن میں کلاسکی پاپ راک جیز ہپ ہاپ فوک اور صوفی موسیقی شامل ہیں ہر قسم کی موسیقی کا ایک خاص انداز اور اثر ہوتا ہے جو لوگ مزاج اور جذبات سے جڑتے ہیں خاص طور پر جنوبی ایشیا میں موسیقی کا بہت گہرا اثر رہا ہے جہاں ہر علاقے کی اپنی منفرد موسیقی کی روایت ہے بھارت میں مختلف علاقوں کی موسیقی میں خاص اہمیت رکھی جاتی ہے نصرت فتح علی خاں جیسے عظیم گلوکاروں نے صوفی قوالی کو عالمی سطح پر متعارف کرایا ان کی آواز میں جو گہرائی اور تاثیر تھی وہ دلوں کو چھو لیتی تھی لتا منگیشکر اور محمد رفیع جیسے کلاسکی گلوکاروں نے بھی اپنی آواز کے ذریعے ہزاروں دلوں کو جیتا ان کے گانے آج بھی مقبول ہیں